जय झूलेलाल असांजे एरिया जा माण्हू दादर सिद्धिविनायक मंदरु वञणु पसंदि कंदा आहिनि छो त हुते गणपति बाबा जो मंदरु आहे ऐं दादर ऐनिमल ज़ू जाम फेमस जॻहि आहे दादर में इन करे सॼो परिवार सूधो ॿारनि सां घुमणु वेंदा आहिनि ऐं हिते ॾाढो मज़ो ईंदो आहे अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा अलॻि अलॻि तरीकनि जा ऐनिमल्स हूंदा आहिनि हिनजे करे उहो घुमणु वेंदा आहिनि ऐं गेट ऑफ इंडिया ते बोटिंग करणु बि वेंदा आहिनि ऐं मरीन ड्राइव ते माण्हू फ़ोटोग्राफी ऐं सुठी हवा ताज़ी हवा खाइणु वेंदा आहिनि ऐं इंडिया इंडिया जो मुंबई असांजो ॾाढो सुठो आहे